ہیلو ارے ہاؤس بروکر صاحب بات کر رہے ہیں ارے سر میں اِس علاقے میں آیا ہوں کچھ اپنے کام کے سلسلے میں ایشین ایشین پینٹس کی جانب سے آیا ہوں تو میں میرے ایک ساتھی نے جو ہے آپ کا نمبر دیا تھا کہ آپ ہاؤس بروکنگ کا کام کرتے ہیں مطلب گھر وغیرہ دلا دیتے ہیں تو مجھے بھی تھوڑا اچھے لک اچھے لک میں تھوڑا سا گھر ایک گھر چاہیے دو لوگ ہیں ہم لوگ سر تو کوئی کرایے پہ گھر ہے اپنے پاس اویلیبل ارے ارے سر میں سوچ رہا تھا کہ دس دس ہزار کے اندر اندر کوئی منتھلی والا جو ہے کوئی رینٹ پہ مل جاتا تو تھوڑا ایریا تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہو ارے سر اتنا مہنگا جائیں گے سر اتنا تو بجٹ بھی نہیں ہے اپنا اوہ اوہ ارے سر تو اِس میں کچھ گُنجائش وغیرہ نہیں ہو پائے گی جہاں پر آپ بیس ہزار کا بتا رہے ہیں کیونکہ تھوڑا لوکیشن پر بھی بات ہوتی ہے لوگوں کا آنا جانا لگا رہے گا

اور سر یہ کہنا یہ تھا کہ سر کی جو ہے نا وہ فلیٹ جو آپ دکھائیں گے مجھے وہ سیکنڈ فلور یا فرسٹ فلور گراونڈ فلور نہ نا دلوائیے گا سر

ہاں سر تھوڑا اِس پر دھیان رکھوا دیجیے گا اور تھوڑا سا کیا نام کہتے ہیں جگہ تھوڑی اچھی ہو صاف سُتھری ہو سر ہے نا چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر کل بات کر لیتے ہیں اِس سلسلے میں بہتر رہے گا اوکے سر ٹھیک ہے تھینک یو